एतेक महगाइके जे जमाना छै से कोना हेतै सरकार किछु नहि देखै छै आओर महगाइए करने जा रहल छै कोनो काम रोजगार देतै तब ने बिहार आगाँ हेतै बाल बच्चासभ कोनो बिजनेसे करतै पढ़तै लिखतै किछु हेतै हरेक चीज महगाइए भेल जा रहल छै आगाँसे आगाँ कोना कि हेतै तब नहि रोजगार देतै बिहारमे रोजगार छै रोजगार देतै सरकार तब ने लोको काम करतै रोजगार करिके खएतै रहतै एहि बिना रोजगारके छै तब किछु किरानेसे कै लै छै बड़का अथी आबै छै किराना आओरवला ओहिसे कै लै छै ओहिमे रोड आओरमे देतिए रोजगार किसानके खेती करै छै ओहिमे दाही जारी चलि जाइ छै फेर रोजगार नहि देतै तऽ कोना बढ़तै किसान बेरोजगार लोक बैठल रहै छै बिहारमे